औ हागोन साबैसे फैगोन नोंसोरलाय ए माब्ला फैगोन दंनाया थायो आं बेहायनो थाखायो नालाय ओमफ्राय साबैसे फैगोन ए माब्ला फैगोन ए दे औ दे नोंसोर फैयोबा आंखौ फन खालामफिन ओमफ्राय आंखौहाय काजिरङासिम सौफैबा आंखौ फन खालामबानो जाबाय आं नोंसोरखौ लायगोन आरो नेबाय थागोन आङो जोंनि काजिरङायावहाय ओमफ्राय नोंसोर बेरायगोन दा हा हाग्रानि जिब हाग्रानि जिब जुनारखौ नुजोबगोन दावसिनफोर नुगोन दावरायफोर नुगोन हाग्रानि जुनारफोरखौ नुगोन आरो मैसो नुगोन हाग्रानि नुगोन नुगोन औ माने माने नोंसोरो फैयोबा एसे थाब फै ओमफ्राय थाब फैयोबासो बेरायजोबनो हागोन गिदिरथार नालाय जायागाया ओमफ्राय नोंसोरो थाब फैयाबा बाराद्राय मोनाजासे बेरायनो हानाय नङा नोंसोर औ नोंसोर फैयोबा आं

गिनाङा मा गिनां गिनांनायया गिनाङा माने जोंनिफ्राय काजिरङायावहाय बिदिनो गार्डफोर थायो नालाय बेसोरखौ लांफानानैसो बेरायखायो नालाय ओमफ्राय गिनाङा आरो इसिग्राब मानि जि जिखुनजाया नोंसोर फैबा फन खालामफिनदो औ दे दे दोनसै दे